कल्पना चावला जे रहथिन ओ अन्तरिक्ष यात्री रहथिन ओ एगो लड़की भऽ कऽ ओतऽ गेलखिन रहए आ ओतऽ पूरा अपन काजकऽ कऽ घुरैत काल हुनकर कोनो तरहें अथी एक्सिडेन्ट भऽ गेल तऽ ओ नै बचि सकला तऽ हुनका ओ हमरा बड़ गौरवान्वित करैए हमरेटा नै करैए हमर भारत देशकऽ करैए किए तऽ ओ एगो लड़की भऽ कऽ गेल रहए